हमारा सबसे पसंदीदा खेल कबड्डी है लेकिन हम बचपन में मुंबई में रहते थे तो वहाँ पे खेल कबड्डी खेलने के लिए कोई बच्चे मिलते नहीं थे इसीलिए हम क्रिकिट खेला करते थे क्रिकिट में छोटा छोटा बंबई में ग्राउंड रहता था और हम बहुत बढ़िया तरीक़े से क्रिकेट खेलते थे और बहुत अच्छा भी मुझे लगता था क्रिकेट खेलना क्योंकि अपने दोस्तों में सबसे अच्छा क्रिकेट हम खेलते थे और हमारा लेग पर सबसे अच्छा सबसे फ़ेवरेट मेरा शार्ट लेग पर था और मुझे विकेट कीपिंग भी करना बहुत ही अच्छा लगता था मैं क्रिकिट इसीलिए पसंद था क्योंकि मुझे बिकेट कीपिंग भी बहुत पसंद थी मैं विकेट कीपिंग मुझे दौड़ना ज़्यादा नहीं पड़ता था

क्रिकेट बस इश्टंप के पीछे ही कीपिंग करना रहता था और मुझे एडवाइज़ देने में सबसे अच्छा मुझे एडवाइज देने में मतलब लोगों को समझाने में मतलब जो मेरे जो हमारी टीम में जो प्लेयर रहते थे उनको समझाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था इसीलिए मुझे सबसे अच्छा गाँव से मुंबई जाने के बाद सबसे अच्छा क्रिकेट ही मुझे सबसे अच्छा लगता था क्योंकि अपनी हमने जो पढ़ाई की है मुंबई से ही किया है और मुंबई में हमारे सब दोस्त लोग दोस्तों लोग के साथ में भी क्रिकेट खेलते थे बाहर भी हम लोग जाते थे मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए इसीलिए हमारा सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है और क्रिकेट हम पसंद भी करते